स्कूल में मुंहिंजो पसंदीदा विषय हुओ खेलणु ऐं कुॾणु खेलण कुॾण सां असांजो सरीर जो व्यायाम बि सुठो थिए थो ऐं असांजो सरीर में मज़बूती अचे थी ऐं असांजो वज़न नथो वधे ऐं वर्जिश करणु ॾाढो सुठो आहे इनमां जो स्कूल में हुअमि मां लंगड़ीअ में पार्ट खयों हुओ पंहिंजे टीम में असां फस्ट आया हुआसीं स्कूल में उनखां पोइ असांजा ॿियनि स्कूलनि सां बि चटाभेटियूं थियूं उनमें असांजो ॿियों नंबर आयो हुओ व्यायाम करणु हिकु जाम सुठो वसीलो आहे पंहिंजे शरीर खे तंदुरुस्तु करण ऐं व्यायाम करणु ॾाढो सुठी ॻाल्हि आहे सभिनीनि खे व्यायाम करणु खपे व्यायाम सां असांजो सरीर ठहे थो